वास्को बोगादा निवाडे सडा मेस्तवाडा खारेवाडा भायणां चिखलें सांकवाळ रासय कुट्टाळे केळशी आगशें पिलार वेर्ना कांसावले ताण्यार म्हापशां मोरजे सालीगांव कलांगूट अंजुना वार्का कुळ्या काल्या सावड्ड्या राया कुडचोडे लोटलें मेस्ता वाड्यान तारी वाडा पोंटेमोळार आमोण्या कुमारजुंया जुंयार शिरगांव हुंडेर व्हडले भाट दागलेभाट माशेलान वळवय मोपा पेडण्यां कामोर्ले कोवळ्या आक्षें आरामबोल टिटयार पेणा कडेन पण्टेमळार बिचोली सांखळे थिवी गिरी पोर्वोरीं पार्रा रायबंदर शिवोलें तिसवाडी उसगांव पालोलें आगोंदा काणकोण दोडामार्ग मारगांव पणजे बोरीं शिरोडा पाली बाळी बोकमालो दाबोले हॉलांत केरी हरबर केंपे पारे नेवरा गोवा वेला बिर्ला जुवारी नागवा शिकेरे शिरदांव शिरदोना सांगें मार्शें